हैलो पंडित जी राम राम अच्छा होर ठीक ठाक ओ अ थोह्ड़ा समान चाहिदा हा घरै आस्तै आं ते नोट करो ना किश समान जादै ते तुस नोट करदे चलो ते आं राजमांह् दाल कि'यां ऐ ते शैल पाओ जेह्ड़े शैल न दौ किलो पाओ ते चने चने दी दाल ते ओह् मैहंगी लाई घट्ट करो किश आं चलो ओह्बी करी देओ किलो इक्क ओह् करी देओ अ चार चार मैगी दे पैकेट पाई देओ आं चार पंज चलो बिस्कुट करी देओ ते सर्फ दिक्खेओ कोई दिक्खेओ केह्ड़ा शैल तुंदे कोल बाल्टी आह्ला ऐ बाल्टी आह्ला ते बाल्टी आह्ला देओ जेह्ड़ा ऐ केह्ड़ा मिस्टर व्हाईट ते आं ओह् पायो पंज किलो हारा आं चलो एह् करेओ ते में लेई जन्ना तुंदे कोला ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके